मिगी बूह्टे दिक्खियै बड़ी खुशी होंदी ऐ में अपने घर बड़ा गॉर्डन बनाये दा बगीचा बनाये दा बड़े बूह्टे लाये न भिंडियां लाई दियां सैल्लियां मर्चां लाई दियां आलू लाये दे ते करेले लाये दे इन्ना बड्डा गॉर्डन बनाये दा की कोई आक्खनै दी गल्ल गै निं ऐ मिगी इन्नी खुशी होंदी ऐ अपना गॉर्डन दिक्खियै की कोई गल्ल गै निं ऐ में अपने प्यौके जन्नी ते उत्थें बी अपने भ्रांऐं भरजाइयें गी आक्खनी गॉर्डन बनाओ ते उत्थें बी बनाया गॉर्डन ते उत्थें बी बूह्टे लाये शैल करियै मेरे बल्ल िकखियै मेरियां स्हेलियां बी बगीचा बना दियां आक्खा दियां सुषमा बनांदी ते फिर में सब्ज़ी बनानी आं ते बेचनी बी औनी आं बेचनी आं ते ओह्दे मिगी पैसे लभदे ओह्दे कन्नै में घर चला दी आं अपना घर दियां जरूरतां पूरी करनी जेह्दा मन करै ते कुसै कोला जरूरत निं पौंदी मंग्गने दी केह्ली मंग्गनें दी जरूरत निं पौंदी ऐ में अपने कम्म करां आह्नियै में बूह्टे बाग बगीचा बनाये दा जेह्ड़ी मतलब सब्ज़ी होंदियां न मैह्नत करनी गुजारा करनी घरा दा अस आह्नदे दे घर बड़ा मन करा दा ऐ मे अपने कपड़े लेई दिया दी अपने मरहाजै ई कपड़े लेई दिया दी मेरे घरै आह्ला मिगी स्पोर्च करदा ते आक्खदा की ओह् तूं घर कम्म तेरे कन्नै में बी स्पोर्ट करगा बेचने ई में जाह्गा सब्ज़ी मैह्नत करनी मैह्नत उनें करनी बेचने ई जाना उत्थां उनें पैसे आह्नने ते ओह् मिगी देई ओड़ने ते आक्खना एह् तेरे गै न ते में आक्खनी अद्धे तुस रक्खी लैओ अद्धे में इंया मिली जुली गुज़ारा करने आं मेरे अल्ल दिक्खियै गुआंढ़ना न आक्खदियां न सुषमा तूं ते बड़ा सब्ज़ी लाई दी ऐ अस बी लाने आं ते उनेंगी बी सीख मिलदी मेरे कशा की अस बी सब्ज़ी लाचै भिंडिया करेले आलूं टमाटर प्याज़ घिये कंडोलियां इन्ना समान लैने आं की हून कोई इन्नी सब्ज़ी लाई दी होंदी की आक्खनै दी गल्ल गै नेईं बाग लाये दा नज़र लाई दी जनानी आंदी ते आक्खदी की में बी चाहिदी ते में देई ओड़नी होनी ऐलोवेरा दे इन्ने बड्डे बूह्टे होये दे भिंडियां करेले घिये कद्दू इन्नी सब्ज़ी लानी आं मिगी बड़ी खुशी होंदी बाग बगीचा दी जित्थें बी कुसै दे घर जन्नी आं ना मिगी सारे आक्खदे की तू जिसलै बी कुदै जन्नी होनी ना पैह्लें बाग दिक्खनी की जेह्ड़े फुल्ल लाये दे फुल्लै दे बूह्टे बी एड्डे बड्डे होये दे ते ओह्दे ई गुलाब दे लाये कमल दे लाये दे फुल्ल एड्डे बड्डे होये दे ते ओह् फुल्ल भी में बेचनी आं केईं आंढ गुआंढ आह्लियां मंग्गन आंदियां उनेंगी में फ्री देई ओड़नियां होनियां फ्री भगवान गी चाढ़न बास्तै केह् पैसे लैने कुसै कोला भगवान गी चाढ़ने आस्तै केह् पैसे लैने कुसै कोला में उनेईं इंया गै देई ओड़नी आं इन्ने दूर फुल्ल बी होंदे सब्ज़ियां ब इन्नी बड़ियां लग्गी दियां बेचन जन्ने आं सारे कुदै इन्ने पौधे न सारे दिक्खी दिक्खी खुश होंदे सारे आक्खदे माये जनानी किन्नी बड़ी मैह्नती ऐ कन्नै मैह्नत करदी ऐ बेचारी मैह्नत करियै अपना बागबगीचा बनाया ओह्दे बाद ओह्बी बगीचे बना दियां मैह्नत करा दियां ते मतलब की में ग्रां च रौह्ना होंदा ते ग्रां च घरा दी सब्जी बहोत होई जंदी ऐ कदें कोई कमी पेशी निं आई ऐ गोभी खाओ टमाटर लगाओ आलू लगाओ किन्नी भारी सब्ज़ी होंदी ऐ सब्ज़ी उतारी लैनी आं इस स्हाब कन्नै गुदडारा करदे हे पर हून केह् होये दा हा ते मंकी साढ़े इद्धर कुसै नै छड्डी ओड़े दे न इन्ने मंकी होई गेदे न इन्ने मंकी होई गेदे न की की केह् कोई आक्खनै दी गल्ल निं ऐ पता निं कुत्थें इन्ने मंकी आई गेदे ते कोई सब्ज़ी लान निं होंदी ऐ की जेह्ड़ी सब्ज़ी लाचै ते तोड़ी ओड़दे ते सब्ज़ी लाना निं होंदी ऐ कपड़े निं बाह्र रेड़ने कपड़े मंकी लेई जंदे टमाटर कोई असें थोह्ड़े दिन लाये हे झल्ल कोई देने गी लाये पर मंकी नै छड्डेआ कक्ख निं ऐ झल्ल लग्गे दे भिंडियां तोड़ी ओड़ियां करेले खाई ओड़े इक्क फुल्ल निं तोड़दे न बाकी सारे फल्ल सब्ज़ी करेले भिंडियां सब्जियां जेह्ड़ी बी होऐ तोड़ी लैंदे हून राह्न बी मुशकल होई गेदा कम्पलेन बी कीती की मंकी किन्ने होई गेदे परमंडल ग्रां च किन्ने होई गेदे न लेई जाओ पता निं केह्ड़ा आये दा जेह्ड़ा छड्डी गेआ परमंडल मंकी इक्क बांदर छड्डेआ इक्क कोला किन्ने बांदर छड्डे हून ते सानूं इन्नी मुशकल होई गेदी की लंग्गना मुशकल होई गेदा जियां असें लंग्गना होंदा मंकी आई जंदे मतलब की में निकलना होंदा आस्तै आस्तै निकली जंदे कपड़े लेई जंदे दपट्टे नेईं छोड़दे एह् निक्के निक्के टोल्लनियां होंदियां नी ओह् दपट्टे अपने सिर बन्नी लैंदियां कोई झुंड निं कंड्ढियां इन्नी आवाजाही होआ दी की इन्नी मुशकल पवा दी ऐ कोई आक्खनै दी गल्ल निं ऐ इन्नी मुशकल होंदी ऐ राकखी बी रक्खना पौंदी ऐ कपड़े दी बाहर नेईं रेड़ी सकदे जा तर पर रेड़ी ओड़ने आं ते केह् करन मंकी बड़े आई गेदे ओह्दी बजह कन्नै मेरी आमदनी जेह्ड़ी घटी गेदी ऐ ते में कुत्थां सब्ज़ी लैनी ते इक्क सब्ज़ी फुल्ल ते हैन जां मर्चां लाई दियां मरचां किन्नियां होंदियां न मरचां बड़ियां होंदियां न मरचां लैनियां सैल्लियां मर्चां ओह् तोआरनी आं ते मर्चां बेची ओड़नियां बड़ेबूह्टे लाये दे ऐलोवेरा दे ऐलोवेरा बी बेची ओड़नी की मंकी ना ऐलोवेरा ई नुकसान करदे न ना ई मरचें ई करदे न ना भिंडियां करदे आं भिडियां लानी आँ ते तां गै आमदनी बड़ी घटी गेदी ते तां गै फुल्लें कन्नै किन्नी गै आमदनी होंदी थोह्ड़ी गै होनी ते फिर बी चलो थोह्ड़ा हारा किन्ना हारा करी लैनी आं इन्ने हारे कन्नै बी बड़ा फर्क पौंदा की में सब्जी लाई दी थोह्ड़ी बहोत ओह्बी में लाई दी ऐ ते होर जनानियां म्हल्लै दियां हून उनें बी आना बंद करी ओड़ेआ ते ओह् आक्खा दे असें लानै गै निं ऐ ते में भिंडियां ऐलोवेरा ते क्यारी फुल्ल एह् त्रै चीजां लाई दियां होंदियां ते क्यारी फुल्ल एह् त्रै चीजां लाई दियां होंदियां ते ऐलोवेरा चार चीज़ां लाई दियां होंदियां ते एह् चंऊ चीजें जेल्लै बेचना होंदियां उसलै जेह्ड़ी होंदी ओह् साढ़े मूहैं आस्तै अस उसगी मूंहें ई लाई सकने आं सिरै बालें ई लाई सकने आं ऐलोवेरा मतलब कम्म आंदी ऐ साढ़े ते ओह्दे बाद च ऐलोवेरा जेल्लै बेचन जन्ने आं बोर पैसे भिंडियें दे पैसे भिंडियां दे गै बनदे न एड्डा बड्डा बगीचा बनाये दा कोई आक्खनमै दी गल्ल निं निक्का बगीचा निं मेरा बड़ा बड्डा बगीचा शैल जगह च बगीचा बने दा ओह् जनानियां मिगी आक्खदियां की इन्ने मंकी हई गेदे न पर तां बी उद्दम निं छोड़ दियां न ते में आक्खेआ ना कियां छड्डना उद्दम कियां छड्डना ऐ ना ऐलोवेरा खंदे खंदे ना मर्चां खंदे ते एह् त्रै चार चीज़ां हैन ओह् में लानी आं ते सर बेचने ई मेरा मरहाज जंदा ते ओह् बेची औंदे ते उत्थां जेह्ड़े पैसे थ्होंदे न ते मता नेईं होंदा ते चलो पैह्लें शैल पैसा थ्होई जंदा ते शैल निभी जंदी ही ते चलो ते पैसे थ्होंदे न ते गुजारा साढ़े पैसा ताहीं बी थ्होई जंदे न इन्नी हारी मर्चां जेह्ड़ियां न ओह् सौ रपेआ किलो मर्चां न इंदे ई बड़ी कमाई ऐ मर्चां च मरचां बी हैन ऐलोवेरा बी ऐ ते बड़े लोक लांदे सिरै ला दे मूहें ई ला दे कोई कुसै ई बारै ऐलोवेरा दा केह् जूस गै कड्ढी ते ओह् मतलब लाना शरीर अपने गी